आङो दैनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन एसे दैया जोंहा मा मायाव बाहायो बेखौ आं एसे खोन्थानो नागिरदोंमोन दैया जोंहा फुंआव नांगौ फुंनि थाइमआव मोखां सुनाय आरो बासन बरथन सुनाय थुरसि लथा सुनाय आरो बिदिनो दुगैनाय लोबनाय जि सुनाय बिदियाव बाहायो दैखौ आरो सानसुनि थाइमाव बिदिनो बार'था थाइमाव बिदिनो मोसौनोबो होनांगौ दैखौ ओमफ्राय बोरमाबो लोङो दैखौ आरो बिदिनो आरो मोनाबाथाय आरो मोनानि थाइमावबो सुनाय बासन बरथन सुनाय मानाय बिदियाव बाहायो आरो लोंनाय थाइमाव बार'थायावबो मानसिफोरा बिसिबां दा सान्दुं खरा दैया लोंबाय थायो आरो दैया जोंना जा साफाखा लोंबानो गोदै मोनखायो जोंहा फिलटार थिलथार गैया जेबो गैया जोंहा फिलथारबो गैया जेबो गैया ओमफ्राय दैयाबो जा साफाखा जोंना ओमफ्राय आइरनबो गैया दैया जि साफा जि लोंबानो गोदै मोनखायो जोंहा खल दंखलआ

ओरै साराबो दं ओरै साहानिफ्राय बेहैबोनाय सारा दं ओमफ्राय एरै माबा दं गौरां गौरां दं गौरां दै सेर दं जोंहा दै सेरावनोखा जोंहा गौरां सेरावनो न'आ ओरै साराजों गौरांजों दैया जंसन जादों जि आरामखा दैयाबो गौरां सेर गौरांना जोंना बांद्राय मैला गैखाया साफा दुगैथावथाव आरो मालाबा मालाबा बे सेरावनो खाहैयो मोसौफ्राबो बे गौरांखौनो मालाबा दै न'निखौ माबायाबानो न'निखौ होआबा बे गौरांनिखौनो दौहैयो जोंहाबो आंनि बुंनांगौआ बेयावनो फोजोबबाय आं एसेनोसै